خواتین کو روزانہ متعد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے گزشتہ برسوں کی بات کریں تو گزشتہ برسوں میں ہندوستانی معاشرے میں ایک تبدیلی ایک اہم تبدیلی یہ واقع ہوئی ہے کہ تعلیم کے میدان میں خواتین کا رول کسی حد تک بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے اور اس سے خواتین کی جو مختلف نوعیت کی زندگیاں ان کی ہوتی ہیں ان میں بھی ایک طرح سے ترقی رونما ہوتی ہے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کسی زمانے میں ہندوستانی معاشرے میں خواتین صرف کچن اور گھریلو کاموں تک ہی محدود رہتی تھی آج ہندوستانی خواتین بھی کالج اور یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتی ہیں بعض تعلیم کے میدان ہی میں لگ جاتی ہیں بہت سارے کارپوریٹ سیکٹر میں مختلف قسم کے کام کرتی ہیں مختلف قسم کے ان کی نوکریاں ہیں اسی طرح سے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جاتی ہیں اور متعد جگہوں پہ جو مواقع ہوتے ہیں ان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں جہاں تک خواتین کی حفاظت کا تعلق ہے تو یہ بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ہندوستان میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو مختصر کچھ خاص جگہوں پہ مخصوص جگہوں پہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کرتی ہیں جبکہ یہ اس چیز میں بہت زیادہ سدھار پیدا ہوا ہے کسی زمانے میں خواتین کا گھر سے نکلنا ہی دشوار تھا آج ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پر اور کام کرنا چاہیے یہ پوری طرح سے ابھی نہیں ہوا ہے